हैलो में तुसेंगी कमीज दित्ती ही सीने आस्तै ते तुसें ओह् ओह्दी फिटिंग नी शैल कीती ऐ अच्छा ओह् मीं तुसेंगी आखेआ हा के बंद गला सीना ते तुसें थोह्ड़ा गला के होर बनाए दा ओह् उऐ जेहा गला नी बनाए दा अच्छा अच्छा ते ओह्दी फिटिंग बी नेईं ऐ शैल फिटिंग नी ऐ पूरी आई दी ते ओह् थोह्ड़ा करना पौना उसी तंग करना पौनी ऐ ते फ्ही भेजनी पौनी तुंदे कोल ते दिक्खी लैओ तुस इयां तुस शैल सींदे कपडे़ पता नी केह् कीता तुसें इस बारी तां ठीक कोई नी फ्ही भेजंग अऊं ते ओह्दा कन्नैह् गला थोड़ा ठीक करी लैयो ते कपड़ा भामें होर मंगवागे मंगवाइयै ते फ्ही तुसेंगी देई उड़़नी आं अऊं ठीक ऐ गला नुआढ़ा ठीक करना खरी ते कन्नै ओह्दा प्लाजो दे थल्लै ते तुसें बटन नी लाए आ प्लाजो गी लाई उड़ेयो ठीक ऐ मैं तुसेंगी बटन भेजी उड़ंग मैचिंग ठीक ऐ खरी खरी ठीक ऐ